कलंगूट बागा कांदोळे अंजुणा वागातोर म्हापशां सियोले पणजे दोनापावल आग्वाद कोलवा माणावले वारका कावेलोसीम पाळोळ्यां आगोंदा मडगांव काणकोण बेतालबाती मााजोड्डा आर्लेम